हैलो नमस्ते डाक्टर साह्ब बस ठीक ऐ मेरे डाक्टर साहब मेरे पैरे ई दद्दर ऐ ते साफ सुथरा बी रखदी ऐ पैरे ई पर कुसै बेल्लै लापरवाही बी होई जंदी ऐ ते ठीक निं होआ दी कोई बड़ी परानी ऐ कोई सत्त अट्ठ साल दी ऐ हां हां में लांदी ऐ लांदी ऐ उसी हां फर्क फर्क आंदा लांदे रवो ते फर्क नेईं लाओ ते फिर उ'ऐ हाल होई जंदा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ होर सनाओ कोई टिक्की टुक्की नि ना खानी ठीक ऐ ठीक ऐ